जों साफा साफा मानसि हिसाबै जिउआव थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे हाबा मावनांगोन हाबा मावनानैसो जोङो मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो आंनि बायदिब्ला जोंनि फरायसालिफोराव जोंनि फरायसालिफोराव फर्मेल इडुकेसन एबा फर्मेल सोलोंथाइजों लोगोसे हाबायारि सोलोंथाइफोरखौ होथारनांगौ मानोना आं एसे सिगाङावनो बुंबाय दि जे जों साफा साफा मानसि हिसाबै जिउआव थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे हाबा मावथारनांगोन आरो बै हाबाफोरखौ हाबाफोरखौ मावनो थाखाय माखासे सुबिदा एबा माखासे रोंगौथिफोरखौ जोङो फर्मेल सोलोंथाइनिफ्राय मोननो हाया बिनिखायनो आङो सानो जे फर्मेल सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि फरायसालिफोरा आखाइआरि हाबा एबा देहायारि हाबाफोरखौ फरायसाफोरनो होनो नांथारगोन जाहाथे बै फरायसाफोरा फर्मेल इडुकेसनखौ फोजोबनायनि उनाव जे बिथांमोना एबा उन्दै उन्दै गथ' बिसोरो संसार जानोसै समाव एबा संसार जानायनि सिगाङावहाय जे गाव गावनि आथिङावनो गसंथानो हानाय साफा साफा राफोद सोद्रोमा एबा सुबुं जानो हायो दिनै आं बुंनो नाजानाया बेनो दि जोङो फर्मेल इडुकेसनाव माखासे बेसिक एबा माखासे नांथारगौ बेसादफोरखौ जोङो सोलोंनाय एबा फोरोंनाय जायो नाथाय जिउआवहाय थांनानै थानो थाखाय सासे सुबुंनो मा मा जिराद एबा मा मा हाबाफोरखौ सासे सुबुङा एबा फरायसा फरायसाया रोंनांगौ बेफोरखौ फर्मेल सोलोंथाइनिफ्राय जोङो मोननो हाया बेनिखायनो आं सानो आखाइआरि हाबा जेरै दानाय लुनाय हेबनाय बैफोर हाबाफोरखौ जोङो फरायसालिफोरानो एबा फरायसालिफोरावनो बेफोरखौ होनो नांगौ होननानै आङो फोथायो मानोना फरायसालियानो दिनै बयजोंबो ओरैबायदि मोनसे थानसालि एबा मोनसे फसंथान होननानै गनायजानाय जे बियो फरायसाफोरनि लाइफखौ दायो दा जिहेथु बेयो फरायसाफोरनि लाइफखौ दायोब्ला जे फर्मेल इडुकेसन एबा फर्मेल सोलोंथाइखौल' बिसोरनो होयालासे जे फारफ्रोमबो बिथिंनि सोलोंथाइ फारफ्रोमबो बिथिंनि सोलोंथाइखौ बिसोरनो होनो हायोब्ला बियो मोनसे फरायसालिनिनो एबा मोनसे सोलोंथाइनिनो बियो मोनसे जाफुंसारनाय जागोन होननानै आङो फोथायो दिनै सासे मानसि हिसाबै थांनानै थानोब्ला जोंहा आखाइनि हाबा मेलेमनि हाबा बैफोरसो बांसिन गोनां फर्मेल इडुकेसन एबा फर्मेल सोलोंथाइनि अनगायै बिनिखायनो आं सानो माखासे हाबायारि सोलोंथाइखौ फरायसालिफोराव होथारनांगौ जिहेथु जिहेथु फरायसाफोरा फर्मेल इडुकेसन जोबनायनि उनाव गावनि आथिङावनो गाव गसंथानो हायो आरो गावनि फिउसार जिबन एबा गावनि इयुन जिबनखौ गाहामै गाहाम दालांनो हायो आं बेखौनो फोथायो